असें अपने घर हिन्दी दी अखबार लोआई दी ही ते अखबारा आह्ला रोज आंदा हा साढ़े घर सबैह्रे अखबार जेह्ड़ी हिंदी दी ओह् सुट्टी जंदा हा ते मेरे जेह्ड़े मम्मी मेरे जेह्ड़े मम्मी डैडी न उ'नें गी इंग्लिश घट्ट आंदी ते असें तां करियै मेरे डैडी होरें ई हिन्दी आंदी डैडी होर मेरे पढ़े दे हिंदी हिन्दी उ'नें ई इंग्लिश घट्ट गै आंदी ऐ मम्मी डैडी ई ते तां मेरे डैडी ने हिन्दी दी जेह्ड़ी अखबार ओह् लोआई दी ही कि अस बी जेह्ड़ी ऐ बच्चे बी पढ़ी सकन ते अस बी पढ़ी सकन ते अस मतलब जेल्लै मिगी टैम लगदा ओल्लै में अखबार जेह्ड़ी ऐ ओह् अपने हत्थें ई लेई लैंदी ही फिर उसी पढ़दी ही न्यूजां दिक्खी दियां होंदियां हां मतलब हर हर जगह् दियां न्यूजां दिक्खी दियां होंदियां हां अखबार ई उ'त्थें एह् होआ दा उ'त्थें ओह् होआ दा ते इत्थें एह् होआ दा मतलब सब किश लिखे दा होंदा हा ओह्दे उप्पर ते केईं बार केह् होंदा हा कि अस स्कूल जंदे हे अस स्कूल जंदे हे ते अस केह् करदे हे ओल्लै असें अखबार ऐनी ही लाई दी मतलब हून असें ई पता लग्गेआ भई कि अखबार जेह्ड़ी ऐ घर आना बड़ी जरूरी ऐ अस केह् करदे हे जदूं अस स्कूल जंदे हे नी जदूं अस स्कूल जंदे हे ते असें केह् करना कि साढे़ कोल अखबार निं होनी साढ़े कोल अखबार निं होनी असें आखना सानूं स्कूल आह्लें बोले दा होंदा हा जियां होंदी ना ड्यूटी होंदी जि'यां बैच लगदे हे रेड होइया हरे होइये इ'यां इ'यां लगदे हे ग्रीन सैल्ले लाल पीला इ'यां लगदे हे संतरी होइये एह् सब लगदे हे ते मेरा अदूं ग्रीन हा सैल्ला हा मेरा अदूं मेरा सैल्ला हा अदूं ते में केह् करदी ही मेरी सैल्ला हा में केह् करदी ही अ'ऊं आखदी ही कि हून मिगी स्कूल आह्लें न्यूज़ दित्ती ऐ ते हून ओह् में कि'यां लिखगी मिगी एह् टेंशन होई जंदी ही महां हून अ'ऊं केह् करांऽ केह् करांऽ मिगी उ'नें दित्ती दी होंदी ही ते उ'नें बोलेआ कल तुस न्यूज़ लेई आयो कल न्यूज़ ऐ उ'नें आखना मिगी में घर होई जानी टेंशन महां में हून कु'त्थां दा बोलगी मेरे घर ते पेपर औंदा निं मेरे घर ते अखबार औंदी निं ऐ में कि'यां करना फिर में केह् करदी ही साढ़े कन्नै इक दुकान ही उ'नें बी हिन्दी दी अखबार लोआई दी ही ते में केह् करना में उ'नें गी आखना महां मिगी अखबार देयो में अपने स्कूल जेह्ड़ी ऐ ओह् न्यूज़ बोलनी ऐ फिर केह् करदे हे फिर पंज दस मैंट देई ओड़दे हे ओह् अपनी अखबार फिर अस लिखियै लिखियै न्यूज़ ते फिर अस ओह् स्कूल लेई जंदे हे स्कूल लेइयै ते पैह्लें असें मैडम गी चेक कराने भला कि ठीक ऐ कि नेईं ऐ फिर जेल्लै असें मैडमें ई चेक चुक्क कराई लैनी फिर ओह्दे बाद चेक चुक्क कराइयै ते फिर ओह्दे बाद असें ओह् न्यूज़ जेह्ड़ी ऐ जे टीचर ने आखना जे मैडम ने आखना हां भाई हून थुआढ़ी जेह्ड़ी न्यूज़ ऐ एह् ठीक ऐ ते जेल्लै ठीक होऐ ते अस बोली ओड़दे हे ते जे नेईं होऐ ते भी नेईं बोलदे ते ओह् आपें गै मना करी ओड़दियां हियां भई एह् तुं'दी न्यूज़ ठीक निं ऐ तुस रैह्न देओ ते असें केह् करना फिर ओह् बोलनी हून तां करियै सानूं पता लग्गा दा कि भला जेह्ड़ी अखबार ऐ ओह् बड़ी जरूरी ऐ हर घर आना बड़ा जरूरी ऐ तां करियै हून ते चलो असें अपने घर लोआई ओड़ी दी अखबार ते जेल्लै नेईं ऐही ते उसलै बड़ा मुश्कल होंदा हा हून अस सोचने कि अखबार जेह्ड़ी ऐ ओह् लग्गनी जेह्ड़ी ऐ ओह् सारें दे घर आना जेह्ड़ी ऐ ओह् बड़ी जरूरी ऐ अखबार ते होर बाकी रेहा शो दी गल्ल ते ओह् शो अ'ऊं कपिल शो गै दिक्खदी ही ते बड़ा इ'यां मतलब मौजू जेहा होंदा हा ते बड़ा हास्सा आंदा हा ते असें केह् करना कपिल शो में दिक्खदी ही ते ते बड़ा हास्सा आंदा हा ते केईं लोग जेह्ड़े होंदे हे ओह् एड्डी एड्डी दूरा दा उसी बचैरे कपिल गी मिलने गी आंदे हे मिलने गी आंदे हे ते ओह् लोकें ई सारें लोकें गी चाऽ हा कि भला चलो असें बी कपिल असें बी कुदै मतलब कपिल शो बी साढ़े आह्ला लेखा घर गै दिखदे हे भला ओह् एह् बी सोचदे हे कि भला अस बी कुदै जाह्गे कुसै कपिल कोल कुदै उ'त्थें मतलब अस बी कुदै फेस टू फेस दिक्खदे हे अस बी शो ओह्दे कोल दिक्खदे बेहियै अस बी दिक्खदे असें असें ते छड़ा ते टी वी बिच गै दिक्खे दा इ'यां थोह्ड़े दिक्खे दा उसी कोई मिले दा निं कोई किश निं केईं लोग केईं लोकें गी बड़ी चाह्त होंदी उसी मिलने दी कि आं हून असें मिलना एह्दे कन्नै मिलना असें मतलब अपनी अक्खीं कन्नै ओह्दा शो दिक्खना असें ते टी वी पर गै दिक्खे दा पर केईं लोग होंदे कि सोचदे कि जाना ओह्दे कन्नै मिलना कन्नै असें अपनी अक्खीं कन्नै दिक्खना ओह्दा शो ऐनी होंदा निं ते बाकी होर गल्ल रेही मूवी दी मूवी में इ'न्नी ऐनी दिक्खदी पर एह् ऐ कि केईं बारी कुदै पैह्लें पैह्लें कुदै केईं बारी अपने फोन च दिक्खी लैंदी ही इक दो मूवी कुदै ते तां दिक्खदी ही ते इ'यां में जेह्ड़ी मूवी ऐ ओह् में घट्ट गै दिक्खनी ऐ अपने फोन च गै दिक्खदी इ'यां कुदै कदें कदें कुदै दिक्खी लेई दिक्खी लेई ते इ'यां घट्ट गै दिक्खदी ही अ'ऊं ते ओह् अ'ऊं घट्ट गै दिक्खदी ही ते तां करियै